जेह्ड़े साढ़े टूरिस्ट गाइड होंदे ओह् असें गी इ'यां गाइड करदे कि अगर ओह् कोई ऐरिया बिच्च जियां बैश्नो माता गेदे बैश्नो माता गेदे कटरा कटरा थोह्ड़ा उप्पर बैश्नो माता अगर उत्थें गेदे साढ़े जेह्ड़े लोक गेदे होंंदे मतलब कि असेंगी गाइड करदे जियां अस लैंग्वेज़ बोलने साढ़ी सेम लैंग्वेज बोलदे करी होर दा कोई होर कंट्री दा कोई होर दा देश होर कुदे दा आए दे जेह्ड़े उंदी अपनी अपनी लैंग्वेज़ होंदी कोई पंजाब दा आए दा कोई हरियाणा दा आए दा बिहार दा आए दा मतलब कि उं'दी अपनी लैंग्वेज़ होंदी ओह् अपने टूरिस्ट गी अपनी अपने अपने गल्लें कन्नै मतलब जेह्ड़ी उं'दी अपनी लैंग्वेज़ ओह्दे कन्नै ट्रीट करी सकदे होर असेंगी जेह्ड़ा जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्वेज जेह्ड़ी साढ़ी इत्थें दी बोलने आह्ली लोग न मतलब कि असेंगी डोगरी न ओह् असेंगी जेह्ड़े टूरिस्ट गाइड ओह् असेंगी इयां करी सकदे कि इयां नी इयां जाना उद्धर इ'यां करना इ'यां होंदा होर इ'यां होंदा अस इ'यां जन्ने बैश्नो माता इ'यां दर्शन करदे उद्धर इ'यां जंदे रस्ता उयां ऐ इ'यां सारा कुछ असेंगी इ'यां टूरिस्ट गाइड करदे